ہمارے گھر میں بہت ہی عام روایتی پکوان ہیں اور کھانے کی چیزیں لکھنؤ میں سب سے زیادہ عام روایتی پکوان ہیں قیمہ اور کباب پراٹھا کباب پراٹھا یہاں کا سب سے مشہور پکوان ہے اور سب سے کھانے میں سب سے مشہور چیز سے یہی مانا جاتا ہے اور یہاں کی بریانی سب سے زیادہ بہت ہی مشہور مانی جاتی ہے کباب پراٹھے کا بنانے کا طریقہ کہا جاتا ہے کہ اِس کی ریسپی یہ ہے کہ یہاں قیمہ کو کوٹ لے اچھے سے اور اُس میں قیمے کو اچھے سے دُھل لے اور صاف کر لے اور اِس میں پھر مسالہ کو ڈال دے جو کباب مسالہ ہوتا ہے گرم مسالہ اُس کو اچھے سے پیس کر اُس میں ڈال دے اور کچھ دیر کے لیے اِس کو ایسے ہی چھوڑ دے اور جب تک کہ وہ آٹا لے لے اور آٹے میں یعنی میدے کو اچھے سے میں اچھے سے گوندھ لے اور اُس میں تیل وغیرہ نمک وغیرہ ڈال کر کے اچھے سے گوندھے اِس کو بھی ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دے پھر پراٹھے کو اچھے سے پھر فرائی کرے تیل میں تیل میں تلے اور کباب کو بھی اچھے سے فرائی کریں اور یہاں کا یہ کباب پراٹھا سب سے مشہور چیز ہے لوگ دور دراز سے یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور یہ کباب پراٹھا یہاں پہ چوک میں امین آباد کا سب سے مشہور ہے مشہور دُکان ہے ٹنڈے کبابی کا ٹنڈے کبابی کی یہاں یہ کباب پراٹھا ملے گا جو کہ لکھنؤ کی سب سے مشہور چیز ہے اور یہاں کی سب سے مشہور چیز ہے کُلفی ہے جس کو لوگ بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور دور دراز سے لوگ یہاں کی کُلفی کھانے کے لیے آتے ہیں امین آباد کی مشہور کُلفی اور اِسی طرح یہاں پہ یہاں پہ بریانی اور کباب پراٹھا کُلفی اِس کے علاوہ ٹنڈے کبابی اور کُلچے نہاری اور بھی چیزیں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں لوگ دور دراز سے لکھنؤ میں لکھنؤ کے ریسٹورینٹ میں لوگ دور دراز سے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں صرف یہاں کی مشہور چیزوں کی وجہ سے ٹنڈے کبابی کو تو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں کہ کھاتے بھی ہیں اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کے لیے اُس کو باندھ کر کے بھی لے جاتے ہیں